पिछले दस दिनों में मैंने एक पैरदान खरीदा जिस का मेरा अनुभव बहुत ही सकारात्मक था इसे इस्तेमाल करते हुऐ मुझे लगभग आठ दिन हो चुके हैं इस पैरदान से जूतों की गंदगी पैरों में लगी धूल या किसी भी तरह की अन्य गंदगी को घर में आने से रोकता है इस पैरदान की अच्छी बात यह है की यह फ़र्स में कोई निशान नहीं बनाता और ना ही घर्षण करता इस पैरदान को लेने की एक वजह यह भी थी कि यह दिखने में आकर्षक और सुंदर था यह कम कीमत के साथ साथ लम्बे तम समय तक चल सकता है क्योंकि इसने मुझे आठ दिन में ही अच्छे परिणाम दिए हैं